کھیل لوگوں کے لیے تناؤ سے نجات دلانے والی چیز ہے یہ بالکل صحیح ہے اور کھیل لوگوں کے لیے ذہنی دباؤ سے نجات دلانے کا ایک موثر ذریعہ ہوتے ہیں جب کوئی فرد کوئی بھی افراد کوئی بھی لوگ کھیلوں میں حصہ لیتا ہے تو اس کا ذہن روزمرہ کی پریشانیوں سے ہٹ جاتا ہے کھیل جسمانی حرکت کو فروغ دیتا ہے جس سے دماغ میں ایسے کیمیکل خارج ہوتے ہیں جو خوشی اور سکون کا احساس دلاتے ہیں اور اس کے علاوہ کھیل انسان کو ٹیم ورک اعتماد اور خود اعتمادی سکھاتے ہیں جس سے اس کی ذہنی حالت بہتر ہوتی ہے کھیل ایک خوشگوار آؤٹلیٹ اس لیے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ تفریح مسابقت اور سماجی رابطے کا مواقع فراہم کرتے ہیں چاہے وہ فٹ بال ہو کرکٹ ہو بیڈمنٹن ہو یا کوئی انفرادی کھیل کوئی بھی کھیل ہو ہر کھیل ذہن کو تازگی بکھستا ہے اور زندگی میں خوشی کا توازن لاتا ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کھیل صرف جسمانی صحت کے لیے نہیں بلکہ ذہنی سکون اور خوشگوار زندگی کے لیے بھی حد ضروری ہے